आसामाव बयनिख्रुययबो गोनांसिन माखासे हारिमुआरि दोरोङारि नेमखान्थि फोरबो बेयाव थायो नाथाय नोंगौ जोंनि मेन धर्मआ जाहैबाय जोंना बर'नि मेन धर्मआ जाहैबाय बोलि बाथौ बोलि बिदान दा बालौ बाथौ बलि बिदानाव जाहैबाय जोंना फुजा होयो सिजौखो जों फुजियो माखासे जोङो खेराइ फुजा होयो बोसोराव खन्नै फुजा होयो हामबाय फुजा लोक्षि गाजा लोक्षि फुजा लोगोसे ओरैहाय गारजा फुजा ओरैहाय खेराइ फुजा बेजों होनानै जोङो आसामाव जोङो जोंनि जोंनि धोरोमखौ जोङो सिबियो आसामनि जोंनि बाथौ धोरोम बा बोलि बिदाना जाहैबाय जोंना ओंखाम गोरलैयाव जोङो फुजासोराव आघन मासआव फुजा होयो बेजोंनो जोङो राइजो राजाफोरखौ जाहोयो लोंहोयो बयजोंबो मिलि जुलि रंजा बाजा जालायो लोंलायो आरो बैसागु बोथोराव जोङो हारिमुआरि फोरबो फालियो बिनिनो जोङो बेनिनो जोंनि मेन थांखिया आरो एसेनोसै